भोपाल में बहुत अलग अलग प्रकार की खेती होती है भोपाल के आसपास बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे गेहूँ चना मक्का मूंगफली सोयाबीन बहुत बहुत तरीके की फसल लगाते हैं भोपाल में बहुत सारी जगह पे दूध डेयरी भी है गाँव से लोग भोपाल में दूध बेचने आते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं दूध डेयरी से और गाँव में आजकल तो फसलों की सिंचाई की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था है और हमारे इधर खेती बहुत अच्छे अलग अलग तरीकों से की जाती है बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी खुल गई हैं भोपाल में और फसलें भी अच्छी होती हैं